हाणे पंजनि नंबरनि बाबत पहिरों नंबर यारहं ॿियो नंबर चवां हिक सौ उणानवे टियों चवां हिक हज़ार पंज सौ सतासी चोथों चवां छाएतालीह हज़ार ॿ सौ उणटीह ऐं पंजो चवां हिक लख नवानवे हज़ार नौ सौ तेरहं सतनाम साखी